हाँ हमें लगता है कि हिन्दी भाषा को मीडिया और शिक्षा व्यवस्था में अच्छी तरह से काम में लाया जा सकता है शिक्षा में हिन्दी भाषा में हम यदि पढ़ाई करेंगे तो हमे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि और कमी महसूस नहीं होगी ताकि हम निरंतर आगे हमारी शिक्षा को बढ़ा सकें और भविष्य में हमारी भाषा का उपयोग कर सकें इसी प्रकार से मीडिया सोशल मीडिया और मीडिया में दैनिक अखवारों में हमारी हिन्दी भाषा का उपयोग होना चाहिए जिससे की हमें हमारे लोकल देश की जानकारी और हमारे क्षेत्र में क्या घटना घट रही है उसकी जानकारी हम हमारी भाषा में में पढ़ सकें और हमेशा ध्यान रख सकें शिक्षा में अधिकतर अंग्रेजी भाषा में तो पढ़ाई होती ही है परन्तु हिन्दी भाषा का विशेष महत्व है हिन्दी भाषा में पढ़ाई करने से हम हमारे पूर्वजों की भाषा को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म को अपना सकते है और पूर्व में जो भाषा उपयोग की गई है उसका निरंतर उपयोग कर सकें ताकि हिन्दी भाषा को हमारे देश की राष्ट्र भाषा बना सकें और हिन्दी भाषा का उपयोग हमारे जीवन में निरंतर करते रहे हिन्दी भाषा को कभी भी किसी भी प्रकार से हमारे देश और विदेशों तक पहुँचा जा पहुँचाया जा सके मीडिया के माध्यम से हम हिन्दी भाषा का उपयोग कर अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी देश और प्रदेश में घटना के बारे में अच्छे से पढ़ सकें ताकि किसी भी व्यवस्था को पूर्ण किया जा सके